थुआढ़ी हट्टिया मै इक स्वैटर लैता हा लैता शैल ते रंग बी शैल हा नुहाड़ा शैल ते लम्मां उच्चा बी शैल फ्ही मिगी परसिंदा बी शैल आया हा अग्गें बी थुआढ़ी हट्टिया लैता किश औसती ओह् बी मैंह्गा बड़ा दित्ता हा तोहें अड़ेओ कन्नै मी जेह्के लैं उन्नै आक्खना तू कुत्थां आंदा तू कुत्थां लैती दी चीजा कुत्थां लैता मिगी बी सनाओ हां मिगी बी सनाओ हां ते फ्ही मै सनाया सामनै फलानी हट्टी दा लैता अमां उनेंगी सस्ता गै देओ महारजा बड़ा मैंह्गा ना नि देओ मत मेरी बेसती नी कराएओ

शैल तां ओह् नेईं स्वैटर लैता हा बा मिगी बी ओह् बाद बिच्च इ'यां शैल नी लग्गेआ बड़ा चिक्का होई गेआ इ'यां बुरेयां बुरेयां होन लगी पेई कन्नै तुसें बड़ा मैंह्गा दित्ता दी हा परसीना इन्ना मैंह्गा शैल गी नी आया रंग शैल था नुहाड़ा रंग बड़ा शैल ते ओह् थी रेहान होर द'ऊं त्रै द'ऊं धोन लाया ते मै महारजा ओह् इ'यां बुरेया होन लग्गी पेई होना उसी इ'यां रंग शैल दा उच्चा लम्मा शैल हा